मुझे याद है जब मैं गाँव मे रहती थी तो वहाँ पर बिजली की कटौती होती थी तो पहले तो शुरू शुरू में दो तीन घंटे की कटौती होती थी की दिन मे सिर्फ या तो फिर ऐसा होता था की दिन में सिर्फ दो तीन घंटों के लिए ही बिजली आती थी एक बार तो याद है की तीन से चार महीनों तक हमारे गाँव में लाइट ही नहीं थी बिजली ही नहीं थी जिससे हमें काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ा था और यह हमारे जीवन को भी काफ़ी प्रभावित किया था अब हालाँकि मैं शहर में रहती हूँ यहाँ पर बिजली की कटौती कम होती है बट फिर भी कभी कभी पंद्रह बीस मिनट एक दो घंटे के लिए चली जाती है जिससे की हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे मोबाइल फ़ोन टी बी क्योंकि सब उसी से चलते हैं तो वह सब म वह उपयोग नहीं कर पाते हैं